बीस एक दुइ हजार पाँच बीस एक दुइ हजार पचीस तीन एक दुइ हजार छब्बीस पनरह एक दुइ हजार बाइस अठारह एक दुइ हजार सतरह